मिंत्रा तां मां हिकु कुरती वरिती उनजो कलर हेॾो मस्त आहे हुनजी प्रिंट बि हेॾी मस्त आहे जॾहिं बि मां पाईंदी आहियां न हर कोई हुन कुरतीअ जी तारीफ़ कंदो आहे ऐं मां कुरती जॾहिं धोती न हुन जो कलर वियो ऐं ना ई उहो सुसी फिटी बि न सुसी बि न